महाराष्ट्र जी पॉप्युलेशन डे बाय डे वधंदी वई आहे जींअ जींअ हिते फेसिलिटीस वधंदी आहे जाम इंडस्ट्रीस अची वियूं आहिनि त हिन जे करे जाम ॼणा जीअं आहिनि मुंबईअ में अची विया आहिनि छोके अॼुकल्ह सभिनि खे सिटी लाइफ़ खपे हिते सभु कुझु फेसिलिटीस अवेलेबिल आहिनि गांव में त खाली खेती बाड़ी जेका टे चारि महीना थिए थी ऐं पोइ एतिरो पैसो मिले कान्ह थो पर हिते जेॾी सुठा सुठा जॉब्स घर एतिरी सभु फेसिलिटीस सिटीस में थी वियूं आहिनि की महाराष्ट्र जी मेजर पॉप्युलेशन जेकी आहे उहो मुंबई सिटी में आहे इनकरे एतिरो डे डेवलपमेंट अची वियो आहे की जिते जिते टॉल्स बिल्डिंग्स तव्हां ॾिसी सघंदा आहियो पहिरों वांगुरु नंढा नंढा कुझु न आहे हाणे फुली मुंबई सिटी डेवलप महाराष्ट्र जो जेको आहे केपिटल सिटी थी वियो आहे ऐं जाम डेवलप थी चुको आहे